म्हुजे भुरगेंपणांतल्यो मोगाळ यादी खुबश्यो आसात म्हजे घर पेडे वाठारांतन आसा म्हजे घरांत आमी पांच भावंडा आनी दोन भयणी आनी तीन भाव म्हजी भयण व्हडली मदें तीन भाव आनी हांव निमाणें निमाणें म्हळें की सगळ्याच्या लाडाचें ल्हान आसले कारणान सगळें म्हजे खूब लाड करतालीं आमच्या घरां पयली शेत करतालीं आनी शेत पयस आसलें करणान शेताच्या दिसान आवय बापूय थंयच रावतालीं जेन्ना आयतारा सुट्टी आसताली तेन्ना म्हजी भयण भाव थंय वतालीं आनी शेत पयस आसले कारणान आमी चलत वतालीं पूण म्हाज्या भावा कडेन एक सायकल आसलीं आनी तांणे कितें करप बाकीच्या भांवडांक चलयत व्हरप आनी म्हाका एकट्याकूच सायकलीर घेवन तो वतालो जेन्ना रोड चडावाचेर आसतालो तेन्ना तांणे देंवप पूण तो म्हाका देंवय नाशिल्लो म्हाका ताणे सायकलीर बसोवन दवरप आनी सायकल तशींच तो हातान घेवन तो चडाव तो चडत वतालो शेतान कामां आसताली नाटपाची लुवणेची पूण ही म्हाजी सगळीं भावंडा शेतान कामां करतालीं पूण म्हाका तांणी मेरेर सावळेक बसोवन दवरप आसताले म्हाका तें शेतात देंवपाक दिनाशिल्ले तशेंच घरा एखादो सण आसलो जाल्यार सणाच्या दिसांनी कितें गोड धोड खावप करताले तेन्ना आवय आसा ती म्हाका पयली विचारताली की तुका कितें खावपाक जाय आनी म्हाका जे आवडटा तेंच घरांत रांदताली एखादे सोयरी आमच्या घरां आयली जाल्यार पयलें तेंच्या कडल्यान खावपाक म्हाकाच मेळटाले आनी तेय बी म्हज्याच आवडीचे आसताले